हीअं त मूं जामु किताबूं पढ़ियूं आहिनि मुंहिंजी साहिड़ी मूंखे हिकिड़ी किताबु ॾेई वई चयाईं पढ़ जांइ इलाही सुठी किताबु आहे जॾहिं मूं किताबु पढ़ी पहिरीं त मूंखे हीअं लॻो किताबु पढ़ण में ऐतिरी सुठी न थींदी पर जॾहिं हुन किताब में मूं माउ धीअ जे रिश्ते जे बारे में ॾिठो की माउ लाइ धीअ जो प्यारु छा थींदो आहे शादी खां अॻु धीअ धीअ खे रोटी सेखारणु स्कूल मोकिलणु नाश्तो ॾियण मां धीअ लाइ केतिरो हर शइ में त्याॻु कंदी आहे हुनजो धीअ लाइ केतिरो प्यारु हूंदो आहे शादी खां पोइ जॾहिं धीअ माउ से छॾी करे हली वेंदी आहे तॾहिं साहुरनि हुजणु खां पोइ माउ धीअ लाइ इलाही कंदी आहे हुनजो हुनजे लाइ प्यारु होतिरो ई हूंदो आहे हुनखां हीअं हीअं करींड़ी जॾहिं मूं जॾहिं मूं हो किताबु पढ़ी त मुंहिंजो मनु भरिजी आयो त हिन हिन कारणु मुंहिंजी राइ बदिली वई मूं पहिरीं न सोचियो की किताबु पढ़णु खां पोइ मूंखे हेतिरी सुठी लॻंदी जॾहिं मूं किताबु पढ़ी त मुंहिंजी राइ हुन किताब लाइ बदल बदिलिजी वई